ہیلو سر ٹریول ایجینٹ سے بات ہو رہی ہے کیا ٹریلول ایجینٹ سے بات ہو رہی ہے کیا او تو ہم بولے تھے ہم آئے تھے بہار گھومنے کے لیے اور مجھے مندر گھومنا تھا مندروں کے بارے جانکاری لینا تھا تو تو آپ مجھے گھما دیجیے گا او تو ہم کو کہاں جانا پڑے گا بہار آئے تھے تو آپ کہاں سے مطلب کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں او جل مندر سے بول رہے ہیں جیسے ہم لوگ دس آدمی آئے تھے تو جیسے کہ دس آدمی آئے تھے پھر وہاں جانے پر کیا کیا کرنا پڑے گا ہم کو جیسے کہ کتنا روپیہ لگے گا او پانچ دس ہزار اوکے مطلب کچھ ڈسکاؤنٹ اور نہیں ہوگا جیسے کہ پانچ ہزار نہیں ہوگا وہی آنا تھا آج کیا تہرہ تہرہ تاریخ ہے نا جیسے بیس تاریخ کو ہم کو آنا تھا پھر گاڑی اوڑی کا کیا ویوستھا ہے گاڑی اپنا رہے گا یا کسی اور سے او تو آپ بیس تایخ کو رہیے گا کیا تو راستہ کیسا ہے جیسے کہ راستہ آستہ ٹھیک ہے کہ نہیں او یہ راستہ گڑ بڑ وڑبڑ ہو جائے مندر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے